हांगासर गांवांन जायते रानटी जनवरां म्हणजे वांकडे तिकडे रस्ते आनी माती खोचोप जे पावसाच्या दिसांनी खडबडीत रस्ते खरेंच ह्या तरेचें आमकां खूब त्रास जातात आनी ह्या त्रासांक लागून आमी जायते फावटी पंचायतीन म्हण्णाका आमच्या स्थानीक एम एल ए कडेन म्हण्णाका हेजी कागावळ आमी दिल्ली आसा आनी तेतून तेंच्यांनी आमकां जायत्यो सुविदाय दिल्ल्यो आसा आमकां तितलेशे त्रास जायना पूण त्रास हे आसताच कारण पावसान काही झाडां पडप मागीर रस्ते खचप हें चालूच आसता पूण आमी ताजेर सुशेगाद येवप पळोवन येवप गाडी सुशेगाद चलप ही आमी सगळ्यो सावदानान सावदानी बाळगतात आनी स्लो येतात